घूम महाराष्ट्र महाराष्ट्र राज्य है जहाँ हम रहते हैं महाराष्ट्र में ही रहते हैं हमारे लिए सबसे बड़ा महाराष्ट्र है जैसे महाराष्ट्र में हो गया चर्च गेट हो गया चन्नी रोड हो गया गोरेगांव हो गया मलाड हो गया उसी प्रकार से महाराष्ट्र में बहुत व्यवस्था भी है और हम महाराष्ट्र में ही रहते भी हैं महाराष्ट्र में जैसे जूहू चौपाटी हो गया जुहू चौपाटी भी बहुत अच्छा जगह है जैसे गेट ऑफ़ इंडिया हो गया ताज होटल के पास ताज होटल है और यहाँ फाइव स्टार होटल सब भी है बहुत होटल सब है जैसे कि गेट ऑफ़ इंडिया हो गया होटल ताज होटल बाजू में ही है जुहू चौपाटी हो गया

अँधेरी में पर गया बान्द्रा में पर गया जुहू चौपाटी में पर गया और अभी भी हीरो सब यहीं रहते हैं एक पर एक बंगला बनाए हैं हीरो सब और देखने के लिए बहुत आता है जैसे बम्बई में हो गया आपको अम्बानी उनका सबसे बड़ा ज़्यादा घर बंगला है और सबसे बड़ा उनका व्यवस्था भी है ऐसे उनको गेट पर ही पचास थो वाचमैन भी रहता है और आज तक कोई अम्बानी को देखा भी नहीं है अम्बानी का घर दुआर का सबसे महंगा घर है महाराष्ट्र के अन्दर सबसे महंगा घर अम्बानी का ही है और ओ देखने के लिए बहुत दूर दूर से आदमी आता है जैसे हम लोग बिहार का है तो देखते हैं विदेश से आता है पूरा भारत उसको देखा हुआ है बहुत दूसरा देश का भी आदमी आता है जो अम्बानी का घर कैसा है उ देखने के लिए आता है अम्बानी का घर बहुत महँगा घर है महाराष्ट में सबसे महँगा अम्बानी का ही घर है ऐसा तो बम्बई में सौ महल का भी बिल्डिंग है मगर अम्बानी का बिल्डिंग मुकाबला एक भी बिल्डिंग महाराष्ट्र के अन्दर नहीं है अम्बानी का घर गाड़ी सब जो है सो सब रंग बिरंगा गाड़ी है जो करोड़ों करोड़ का गाड़ी सब है अम्बानी के पास और अम्बानी चढ़ते हैं उस गाड़ी पर निकलते हैं तो और उनका व्यवस्था भी बहुत सुंदर है जुहू चौपाटी में जैसे हम लोग जुहू चौपाटी जाते हैं तो छठ के टाइम में बहुत बिहारी मिलता है इस बिहारी सबसे बातचीत हुआ बिहारी सबसे बातचीत किए और हर बिहारी पहुँचता है जुहू चौपाटी में छठ भी मनाया जाता है और महाराष्ट्र सबसे हमारे लिए महाराष्ट्र ही जिला है और महाराष्ट्र सबसे पूर्ण जगह हमारे लिए है हमने महाराष्ट्र में ही तीस बत्तीस साल से रहते हैं महाराष्ट्र